हेलो जी आप रुपाली रेस्टोरेंट से बात कर रहें हैं जी जी मुझे मुझे न दाल फ्राई विथ बटर आलू पालक और मटर पनीर जी आप लिख लीजिये आप हाँ जी आलू पालक दाल फ्राई विथ बटर मटर पनीर जी और एक काम कीजियेगा जी जी नहीं वह तो आप एक काम करियेगा तंदूरी रोटी कर दीजियेगा जी हाँ एक काम करिए दस कर दीजियेगा और एक सर एक काम कीजियेगा सलाद तो आएँगी उसके अन्दर सलाद तो करियेगा यह अलग से रहती है सलाद की मतलब आप करी में उसी के अन्दर ऐड देता हैं उसी में रहेगी न सलाद जी जी तो और कुछ आप जी कुछ अलग सा रहेगा इसके अन्दर मतलब जी कुछ नई डिस नहीं आई है जी एक आध कोई सी नई डिस है वह भेज दीजियेगा जिससे क्या हम थोड़ा मेहमानों का स्वादिष्ट स्वागत कर सके उनके लिए हाँ जी जी उन्होंने क्या है की जो यह रेस्टुरेंट के बारे में बहुत सुना हैं जी हाँ जी इसलिए तो उन्होंने बोला की इस रेस्टुरेंट से बुक करिए स्वादिष्ट खाना मिलता हैं क्या हैं की पिछला हमने एक रेस्टोरेंट से बुक किया था न तो उसका जो स्वाद खाना था ना स्वादिष्ट नहीं था और उसमे न बहुत से किटाणु निकले थे उस वजह से हमने न किया नहीं इसलिए तो ध्यान आप न जी आप ध्यान रखियेगा की कोई वह खेद न हो एवं साफ़ सुथरा ले कर आना खाने को जी वह खाना सर क्या रहना गर्म होना चाहिए क्या है कि ठंडा आते आते ठंडा हो जायेगा न तो क्या हैं की मेहमानों को अच्छा नहीं लगेगा इसी वजह से खाना हैं ना गर्म होना चाहिए खाने में क्या हैं की मज़ा अलग आता हैं आपको पता ही होगा जी

जी हाँ जी तो आप बता दीजिये कब तक आप भेज सकते हैं आप कितना टाइम लगेगा आपको आधे घंटे सर आ रहा आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जायेगा सर क्या है की मेहमान भी बैठे है तो उनको कुछ करना पड़ेगा तो आप जितना जल्दी हो सके ना प्लीज आप भेज दीजिये आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी भेज देना क्या हैं कि मेहमानों को हम वेट नहीं करवा सके आप समझते हैं जी

जी ठीक है न धन्यवाद